आमी न्हू घरां रांदता आसतना जेवण जेवण करता पळय तेन्ना आमकां नाल्ल कित्या हुमणा बीन नाल्ल कमी आसता नुस्त्याची बी रांदता जाल्यार तांकां मतशी कट करची पडटा आनी रोस बी करता जाल्यार दाळ दाळीं तर आमी दाळच सोय बी कांय घालना दाळ सिंपल दाळ करता रोस केल्यार चण्यास रोस केले जाल्यार नाल्ल एक वळें मायज लागता कित्याक आमी सकाळ सांची जेवण एकूच करतात फकत शीत जाल्यार चेंज करतात म्हण आमी एक देड ना एक नाल्ल बी घालून आमी चडान चड सोय आमगे जेवणान चड आसता रोसानी बिसांनी समज भाजी भाजयेकूय आमी नाल्ल वापरपा पडटा नाल्ल वापर थोडी किदें कडेन तेलान करता पळय आमी तेल चड वापरप किद्या तेल सगल्याक मात्शें माल पडटा न्हू तेल चडशी सोय खोबरे कसलेंय जेवण कर रोस नाल्यार कितें चटणी कर जाल्यार आमकां सोय चड लागता आनी दुसरें म्हणल्यार एक आमी अशी उड्डमेती बी करीत जाल्यार ताका सुद्दां सोय चड लागता म्हळ्यार उड्डमेती म्हणल्यार तोरांची एक उड्डमेती आमी करतात जाल्यार ताका न्हू सोय चड लागता आनी दुसरी म्हणल्यार आमटतीख बी करत जाल्यार कमी पूण सांगपा म्हळ्यार आतां आमी आमटतीक तातले कांय खावपाक वचनात तुगेले नस्त्याचे बी तशें कांय फक्त वेज वेज्या खातीर नाल्यार आमी समज सदांच रोस खावन बी बेजार येता जाल्यार नाल्लाचो पिळ रोस काडटात तितून मिरची घालतात लसूण घालतात आनी सांसवाचें अशें फण्ण मारून नाल्ला रोसान आमी जेवतात ताका कडी अशें म्हणटात कळ्ळें न्हू सोलकडी अशें म्हणटात ते सोलकडीयेन आमी जेवतात म्हण आमकां नाल्ल चड लागता वापरपाक